آس پاس کوئی بھی نہ ہو اور نہ کوئی مجھے ڈسٹپ کرے نہ کوئی مجھے پریشان کرے میرے ذہن کو اس سے یکسوئی اور سکون حاصل ہوتا ہے تب میں وہ لکھ پاتا ہوں جو میں چاہتا ہوں